हमारे क्षेत्र में धार्मिक जुलूस यात्राएं महापुरुषों कि जयंतियाँ एवं जलसे निकाले जाते हैं जिनके द्वारा अपने अपने समुदाय के लोग अपने अपने आदरसों पूर्वजों का सम्मान करते हैं हमारे यहाँ भगवत पुराण गीता पुराण एवं शिव पुराण आयोजित किए जाते हैं जिनके द्वारा लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में अवगत कराया जाता है विशेष समुदाय के लोग विशेष प्रकार के जुलूस जलसे निकालते हैं जिनके द्वारा वह अपने पूर्वजों अपने आदर्शों का सम्मान करते हैं एवं लोगों को उनके प्रति जागरूक किया जाता है